हॅलो हय हय तुमी कोण उलयता सो तुवें इलेवन टुवेलव्थ सायन्स केलां अंडर बट कितें सिलेक्ट केल्ली कंप्यूटर सायन्स ओके आतां तूं ग्रेज्युएट म्हणटा न्हय आपूण सद्याक ओके ग्रेड्युएशन इन कंप्यूटर सायन्सूच केलें ओके सो सद्याक पळय तुका जर आतां ऑपर्टुनिटीजा बद्दल उलोवपाक गेलो तुज्या स्ट्रीम वायज देन गोवान तरी सद्याक कमी आसा ऑपर्टुनिटी कशें आसा खबर आसा तूं अशे खुबशे कोर्सीस अशे आसा जे तुका सायड लींक कशे यूज करूंक मेळटा सो सद्याक तुवें कितें करपाक जाय आतां तुजें हें ग्रेज्युएशन हें जालांच प्लस तुका वेरेवर यूल गो फोर लायक जोब तूं खंय वयतलो तेन्ना थंयसर तुका ते विचारतले तुजें एक्सपिरियंस कितें आसा सो तूं सद्याक कितें ट्राय कर जाता तितकें एक्सपिरियंसीस घेवपाक लायक प्रॅकटिकल एक्सपिरियंस तूं आतां शिकला पळय तें तुजें खंय यूज जावंक शकता खंयचे स्ट्रिम्सांत सो त्या हातूंत तूं अपलाय कर आतां खुबश्यो अश्यो कंपनी आसात इन गोवा ज्यो तुका तुजे सारकें कोलिफायड भुरगे जे कंप्यूटर सायन्सांत तूं म्हणटा न्हय केलां सो तें केल्लें कोलिफायड भुरगे जाय तांकां सो तुवें एकच्युली कितें करपाक जाय तूं आतां म्हाका कॉल केलां न्हय सो म्हजे कडेन आतां एक लिस्ट आसा कळ्ळें न्हय अंडर वीच म्हाका खबर आसा की तुजी कोलिफिकेशनांत खंयच्यो खंयच्यो जोब ऑपरच्युनिटीझ आसा पळय ते तुका हांव शेअर करतलों हाज्या फुडें कळ्ळें न्हय सो हो तुजो वॉट्सेप नंबर सो होच तुजो नंबर जाल्यार न्हय हांव तुजे ह्याच नंबरार तुका खंयसर खंयसर वॅकनसी आसात ते हांव तुकां धाडटलो ओके सो ताजे अंडर तूं कितें करपाक जाय आतां फर्स्ट थींग तुवें आतां जर तूं गोव्हरमँटाक गोव्हरमँट जोब तूं ट्राय करपाक सोदता न्हय देन फर्स्ट ऑफ ऑल तूं सद्याक तुजें एम्पलॉयमँट कार्ड करून घे कळ्ळें न्हय आनी एम्पलॉयमँट कार्डा अंडर सगळें तूं ऍड करून घे तुजें कॉलिफिकेशन जें आसा तें ऍड करून घे ओके आनी कितें डाउट आसल्यार विचार मागीर